मां हिकरी इंडियन भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर आहियां असांजे नृत्य जी संगीत असांजी गुरू ही चुनंदी आहे भरतनाट्यम घणो करे त महाभारत ऐं रामायण जे मथां ई हुंदो आहे उन्हनि में कहिड़ियूं सारी कथाऊं आहिनि उन्हनि जे मथां ई असां नृत्य कंदा आहियूं त असांखे संगीत जी ज़रुरत न पवंदी आहे असां घणो करे तबला ऐं वायलिन ऐं असांजी टीचर गुरू जेकी असांजे बीट्स ते ट्युन ॾींदी आहे उनजे मथां ई असांजो नृत्य थींदो आहे